हैल्लो राहुल जी बोल्ला दे ओ राहुल जी एक्चुअली अस जम्मू आए दे असें तुस सनागे के जम्मू थोह्ड़ा अस थोह्ड़ा असें गाइड करगे के जम्मू असें घुम्मना फिरना असें केह्ड़ी केह्ड़ी जगह घुम्मने चाहिदी दिक्खने लेई केह्ड़ी जगह जी जी जी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा

अच्छा चलो चलो शुक्रिया तुसैं असें गाइड कीत्ता इन्ना अपना वक्त कड्डेया